اردو زبان ریاست میں علاقائی بولیوں سے مختلف ہے لغات کے اعتبار سے تلفظ کے اعتبار سے ادائیگی کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے علاقائی بولیاں اردو زبان سے الگ ہے اردو یہ زبان عربی اور فارسی کے الفاظ کو شامل کرتی ہے اور دیگر عربی اور فارسی الفاظ کے ساتھ ہندوستان اصولوں پر مبنی ہے علاقائی زبانیں مختلف شعبوں میں علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے سندھی پنجابی کشمیری وغیرہ وغیرہ اردو زبان میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جو اس کو ایک عربی فارسی مائل زبان بناتے ہیں علاقائی زبانوں میں مختلف الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے جو علاقے کی تاریخ اور ثقافت کے مطابق ہوتا ہے علاقائی زبانوں کا تلفظ وہاں کے ماحول اور تقالید کے مطابق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں مختلف پائی جاتی ہیں یہ مختلف صفتیں اردو اور علاقائی زبانوں کے درمیان موجود ہیں جو زبان اور ثقافتی مواقع کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے